हलो हा ॿुधायो हा मां हीरो जे शो रूम मां प्रशांत ॻाल्हायां थो तव्हां ॿुधायो कहिड़ो कमु हुयुव अच्छा ओके हां एक्चुली मां ई सेल्स ऑफिसर आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां खे छा कमु हुयो अच्छा हीरो ग्लैमर बाइक जे बारे में जानकारी खपेव थी तव्हां हितां खां जूनागढ़ मां ई था ॻाल्हायो अच्छा ओके त तव्हां खे ख़याल ई हूंदो की असांजो शो रूम हिते एम जी रोड ते आयल आहे ऐं तव्हां जीअं चयो की हीरो ग्लैमर बाइक जे बारे में हां तव्हां खे नॉर्मल ब्रेक वारी गाॾी खपे की डीप ब्रेक वारी गाॾी खपंदी उन में ब्रेक में थोरो चेंजिस पवंदो ओके अच्छा तव्हां नॉर्मल वठंदव त उहा तव्हां खे ऑन रोड बयासी हज़ार में पवंदी ऐं जो डीप ब्रेक में वठंदव त उहा तव्हां खे पंजासी हज़ार में पवंदी ह्म्म ह्म्म ऐं हा गाॾीअ जा फीचर्स बि मां ॿुधायांव थो तव्हां खे की गाॾीअ में तव्हां खे सौ ॿ सी सी जी गाॾी ईंदी ऐं तव्हां खे कलर में ब्लैक ब्लू ऐं वाईट टे कलर अवेलेबिल आहिनि असां खे असां वटि शो रूम ते उहा तव्हां खे मिली वेंदा ओके एक्चुली गैरंटी वॉरंटी असां तव्हां खे पंज सालनि जी ॾींदा आहियूं शो रूम मां ऐं दर साल तव्हां खे ॿ बाइक जूं कंहिं गाॾीअ जूं सर्विसूं फ्री मिलंदियूं आहिनि इन जो ॿियो तव्हां खे बेनिफिट इहो आहे की जो तव्हां असां जे शो रूम मां गाॾी वरिती आहे त जूनागढ़ में असांजे शो रूम खां वीह किलोमीटर जे आसे पासे में जो किथे बि तव्हां जी गाॾी बंदि थिए थी या बिगड़े थी त तव्हां डाइरेक्ट शो रूम ते कॉल करे था सघो ऐं असां तव्हांजी गाॾी उतां खां पिक अप कराए वठंदासीं

हा इन में तव्हां खे गाॾीअ में जीअं मां तव्हां खे ॿुधायो डीप ब्रेक वारी त नॉर्मल ईंदी ऐं इन में तव्हां खे पंज लीटर वारी पैट्रोल जी टंकी ईंदी आहे माना तव्हां पंज लीटर ताईं पेट्रोल टैंक हिन में फुल कराए सघंदव ऐं ॿियो बेनिफिट आहे की तव्हां खे अल अगरि चार्जिंग जो बि ऐड कराइणो आहे त उहो बि तव्हां हिन में कराए सघंदव हुन जो एक्स्ट्रा हज़ार रुपया असां चार्ज वठंदा आहियूं शुक्रिया तव्हां जॾहिं बि अचो तव्हां हिकु मूंखे फोन कजो मां हिते मेन जेकी आहे पंहिंजो शो रूम उते ई वेहंदो आहियां त तव्हां मूंखे फोन करे ईंदव त तव्हां खे कुझु दिक़त कानि थींदी ऐं तव्हां खे सभु सर्विसेज़ ऐं वग़ैरह तव्हां खे ऑन पेपर बि सभु प्रोडक्ट्स जी डिटेल मिली वेंदी ओके जय झूलेलाल